मैंने अपना फ़र्स्ट प्रोडेक्ट मिक्सर ग्राइडर ख़रीदा था अभी पन्द्रह बीस दिन के बात है तो मैंने अपनी ये देवरा कर के सोप है जहाँ सारी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती है वहाँ से लिया था तू जैसा उन्होंने बताया था उस के बारे में वो एक दम वैसा है बहुत बढ़िया उस की क्वालिटी है काम भी उस का बहुत अच्छा है हर चीज़ परफेक्टली तैयार हो जाती है कुछ उस में पीसना है या कुछ जूस वग़ैरह बनाने आप कुछ भी मसाले वग़ैरह एक दम परफ़ेक्ट से तैयार हो जाते हैं और पावर का भी इस में अच्छा ऑप्सन दिया हुआ है तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मिक्सर गाइडर का और मुझे मतलब कहीं ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मेरा पैसा डूब गया एक दम पैसा वसूल था तो मिक्सर गाइडर का मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है